औ हेल' औ ओमफाय माथो बे डेलिभारि पेकिंफ्रालाय माथो खेंनायनिसोमोन

नोंसोरथ' बिदि खालामनो मोना मोनना डेलिभारि पेकेटखौथ' खेंनाय बिदिथ' जाथावामोन ना नङा रिटार्न खालामफिनायथ' जायाना बियो माने बियो नोंसिनि दायथ'सो बोरै बिदि खेंनायजों जानांगौ बेयो नों डाइरेक्ट होफैदों ना मादों आंथ' नुवाखैना जाखिजाया प्रडाक्टआथ' खेंनायनि प्रडाक्टआथ' दा डिफेकटिभ प्रडाक्टबो जाबाय औ आं नोंसिनि टार्मसखौथ' बुजिदों आं नोंसिनि माबाखौ बुजिदों आं बिदिथ' जानो नाङामोनना नोंसोरोथ' डेलाभारि बय नोंसोर दा बेफोर गासैबो रेसपनसिबिलिटिआ नोंसिनि आखायाव थायो आखायनो नोंसोरो दा मोजाङै लाबोनानै होफैनांगौ प्रडाक्टखौ दा नोंथ' बिदि बुंगोन दा आंथ' गनायनो हाया ना बे प्रडाक्टखौ आं लाखिला जायहग आं रिटार्न खालामफिनसै आमफ्राय माथो सम सम नोंसोर माथो फैसाबो जायोनो फैसाबो लुबैदेरो दा खामानिया नोंसिना मोजां जानांगोन आरो ना नोंसोरो मोजां मावनांगोन दा बे प्रडाक्टआथ' दा जों बेलेगनिसो जेनेबा फैसा होनानै जोंबो बिहरदों जुदि फैसा होलायलायनानै जुदि प्रडाक्टआ मोजां फैयाब्ला जोंथ' बेखौहाय कफ्लेन होनांगोन ना बुजिदां बुजिदों बुजिनायालाय आदसा दा पारसेलआथ' नै जेनेबा काभाराबो जिबाय प्लास्टिकआबो जिबाय नंना नङा आर बे जा नाम्बार दंमोन पारसेलआवहाय कड नाम्बारफोर दंमोन बेफोरबो गैला दा मा बेखौ बोरै खालामगोन माबोरै खालामगोन जाथाव नंगौना नङा दा नोंसिनि आखायावसो दंनाय समाव जादों दा आंनि आखायथ' बिदि सौफैबाय ना पारसोलआ दा बेखौ मा खालामगोन मा खालामनांगौ बेखौलाय कड नाम्बारानो गैलाब्ला नै आदसा जाय हग होनब्ला आङो दा नोंनि आखायाव हैफिनोसै नों नोङो मा खालामनांगौ खालामदो आदसा आमफ्राय नोंसोर साबेसे मावो जेन'बा दे साबेसे नों हारसिं लाबोदोंमोनना नोंजों सोर सोरबा दंफायोमोन साथाम ना साथाम होनब्ला साथाम दङब्ला होनब्लाथ' नों खालामाखैब्ला गुबुनासो जानो हागौना नोंनि लोगोफोर खालामनो हागौ साफस

दा प्रडाक्टआथ' प्रडाक्टआथ' घरि बिहरदोंमोन आङो ना घरियाथ' जेन'बा घरिया घरि सौफैयाखै घरिनि फिथाल' सौफैदों प्रडाक्टआ आं खिन्थु आं घरि बिहरदोंमोन खिन्थु घरि सौफैयाखै घरिनि बे घरिनि बे फिथाल' सौफैदों आमफ्राय जेनेबा आं फैसा गारलायलानानै आं बेखौथ' आं लाखिनो हाया जाहैबाय दा नोंसोरबो नों नों खालामदोंना गुबुन खालामदों ना कम्पानिफ्राय बिदिनोखा ना कम्पानिआनो गाज्रिखा दा बे जायहग आङो रिटार्न खालाम फिनायसै जायहग नों बेखौ मा खालामनांगौ खालामब्लानो जाबाय आरो

बिदिब्ला माने बिदिथ' जाया माने एसे माबा खालामनांगौ बेखौहाय नङा नङा

औ औ बिदिब्ला माने आमफायो जेनेबा रिटार्न खालामनायनि पलिसिआवहाय फैसाया डाइरेक्ट हाबगोन ना नों लाबोगोन ना एकाउन्टआव हाबगोन फैसायालाय

आमफ्रायो मा मा अपसन दङ जेन'बा डाइरेक्ट हाबगोन ना आमफ्राय जुदि हाबाब्लालाय अब्ला आङो आंनि जेनेबा एकाउन्ट नाम्बार नङाब्ला इउपिआइ आइडि होनांगोन औ आदसा आमफायो जेन'बा आं गोसो जाब्ला रिटार्न माने रिटार्नखौहाय रिटार्न खालानो गोसो जाब्ला प्रडाक्टखौ रिटार्न बिहरफिननो हागोनदा जेनेबा एकचेन्स खालामनो हागोन औ बिदिबो अपसन दंखायो ना